हल्लो जय झूलेलाल भईया भईया असां असांखे भाॼी जी जरूरत आहे भईया असांखे आलू खपेन टम टमाटा खपनि मिशिरा खपनि वाङण खपनि असांखे छा आहे थोरी थोरी वधीक कॉन्टिटी में खपे त त अथव वटि मतिलब अघि छा आहिनि थोरो अघि सही पंहिंजी वञे भईया वधीक कॉन्टिटी ई खपे असांखे असांखे प परिहंं खपे जी अरे कुझु न बसि सभु सभु ॿ ॿ किलो हुजनि ॿियो छा सभु ताजियूं ताजियूं मिली वेंदियूं न अच्छा ठीकु आहे भईया जय झूलेलाल